ए पी जे अब्दूल कलाम हांकां आमी भारतातले मिसायल मॅन म्हणून लेगीत वळखता ताचे फाटलें कराण म्हणल्यार भारतांत पयलो मिसायल तयार करपी तोच आशिल्लो ताज्या खातीर आमकां भारतांत मिसायल तयार करपाची स्फुर्त मेळिल्ली आसा आनी त्या ताज्या ह्या सपनांक लागून इसरो नांवाचे स्पेस सेंटर आमकां भारतांत मळिल्लें आसा जेन्ना त्या काळान भारता कडेन पयशे नाशिल्ले तांची आर्थीक स्थिती बरी नाशिल्ली तेन्ना मिसायलाचें सामान ते हातीन व्हरताले वा सायकलीन घेवन वताले आनी तांचो हो स्वप्न ताणेन पुर्ण करून दाखयलो आनी त्या खातीर आमचे कडेन आतां इसरो नांवाचे स्पेस सेंटर आसा